जोंनि चिरां जिल्लायावथ' जोङो बेवहाय गोबां अथ' बास आरो उइंगार आरो दाथ' थमथम गारि बेफोरजोंनो जोङो जोंनि माखासे जायगायाव थांनांगौफोर जायगाखौ जों बे गारिफोरजोंनो जोङो हान्थिनो हायो